हेलौ हँ फर्स्टमऽ होलय आस्था मन्दिर छै वहाँ भी घुमय अच्छा जगह छै सिटी भी मन्दिर छै जे घुमयमे भी अच्छा लगैत छै पूजाकऽ साथमे मन भी लगैत छै शादी ब्याह होइत छै मनोरञ्जन होइत छै आर पासमे शिव मन्दिर भी छै अच्छा पूरनदेवी मन्दिर घुमयमे केनाक केनाक छै ओहि जाइ छै तऽ अक्सर पूजा पाठ भी करलऽ जाइ छै तकर बाद घुमलऔ जाइत छै देखय अच्छा सभ जगह छै मन भी लागैत छै केतबा अच्छा खास जगह आयलि छी जे मन शान्तिपूर्वकसँ मन फ्रेश है अन्दरसँ सिटी मन्दिर वही नहा धोकऽ पूजा पाठमऽ अच्छा अच्छा देखय भी खूब बड़का मन्दिर भी छै भी छे छा मानो जेना एक पूजा करबही तऽ वही पूजा कय दय छै हँ

हँ हँ

हँ मेला भी खूब लागैत छै मन भी लागैत छै खूबे मेला बजारमऽ समान तमान भी बिकैत छै हँ हाँ दशगो पाँचगो दिनाम चढ़ाबा मोन प्रसाद एतना हँ हाँ झुलबा लागैत छै